पक्षीके संरक्षणके लेल आवश्यक आवासक तऽ बड बेसी आवश्यकता छै आ हमरा सभ क्षेत्रमे कबूतरक संरक्षण करै छी हमसभ ओकरा लेल उचित रूपमे एकटा घर बनबै छी जाहिमे ओ आरामसँ रहि सकै हवा बसात पानिसँ ओ बचि सकै ताहि तरहके आवासके संरचना कऽ कऽ ओकरा रहैके लेल हमसभ संरक्षित करै छी आ पक्षी जेकरा अहाँ पक्षी पालन जे हुए ओ बिजनेसके लेल करै छथि जे करै छथि हुनका लेल तऽ सुरक्षित स्थान देनाइ जे छै से आवश्यक छै आ हुनकर संरक्षण सबसे बेसी हुनका बीमारी से बचैके लेल कोनो चिड़िआके बचबैके लेल ओकर सुरक्षित जगह प्रदान केनाइ परमावश्यक होइ छै आ हुनकर चिड़ैके विकासमे वएह रक्षण जे छै से